دیہی علاقوں میں ٹیکنالوجی کے بہت سارے مسائل آج بھی ہیں ایک تو وہاں پر سمسیا آج بھی لائٹ کی چلی آ رہی ہیں وہاں پر چوبیس گھنٹے لائٹ نہیں دوسرا سرکاری پانی نہیں اور اسکول سب سے بڑا چیلنج دیہی علاقوں میں اسکول کا ہے اسکول ایسے ہوتے ہیں جیسے کہ آپ گھر کے پیچھے گھومنے جا رہے ہیں اسکول کے بچے کبھی بھی آتے کبھی جاتے ہیں کوئی پراپر ڈریس مینشن نہیں ٹیچر اک کیپیبلٹی ٹیچر اویلیبل نہیں ٹیچر کو دیکھ کے فیل نہیں ہوتا کہ ٹیچر ہے بچوں کا اس میں بہت بڑا نقصان ہے جہاں ہم ترقی کی طرف جا رہے ہیں وہاں دیہی علاقوں میں بہت ہی پیچھے ہیں